दिक्खो जी जि'यां लोन दे बारै च गल्ल कीती जा ते लोन दे बारै ई गल्ल कीती जा ते जिस बेल्लै लोन लैने दा टैम औंदा ऐ ते जियां कुसै लोन चाहिदा ऐ ते उस बेल्लै बड़ा तरीका दिक्खना होंदा ऐ जी ते जियां कुसै अपना नमां बिज़नेस खोल्लेआ कोई बिज़नेस स्टार्ट करना ऐ ते उस बेल्लै अस कोई दुकान बनाने आं ते दुकान पाने आं ते जिस बेल्लै समान पाने आं ते दुकान भरोंदी निं ऐ ते समान अज्जकल मैहंगाई बड़ी ते समान भरने बास्तै पैसा चाहिदा ऐ ते उस बेल्लै दुकान बी बनाई दी होंदी ते भी दुकान गी समान पाने आस्तै इन्नी गुंजाइश नेईं होंदी ऐ ते उस बेल्लै अस इक्क स्हारा लैने आं बैंक दा ते बैंक कोल जन्ने आं कि मैनेजर गी रिक्वेस्ट करने आं कि मैनेजर साह्ब असें दुकान बनाई ऐ ते ओह्दे पर अस ते समान बधाना चाह्न्ने आं ते अपने बिज़नेस गी अग्गें लेइयै जाना चाह्न्ने आं ते ओह्देआ स्तै असें तुंदी मदद चाहिदी ऐ ते बैंक असेंगी किसै तरीकै दा लोन दित्ता जा ते बिज़नेस दा लोन लैने आस्तै जि'यां मेरा ब्रदर मेरे ब्रदर ने लोन लैता ऐ ते ओह्दे आस्तै उन्ने दुकान दी एनओसी दुकान दा लाइसेंस बनाया जेह्ड़ा लाइसैंस बनाया ते फ्ही ओह्दा जेह्ड़ा लाइसैंस ऐ ओह् बैंक दिखदा बैंक दुकान दी रजिस्टरी दिखदा ऐ कि जेह्ड़ा दुकान अपनी जगह पर बनी दी ऐ ते पूरी इंक्वायरी करदा ऐ ते दुकान दा फोटो ते ओह् बैंक बिच दित्ता गेआ जि'यां होर डॉक्यूमेंट बैंक लैंदा ऐ ते भी ओह्दे उप्पर बैंक जेह्ड़ा लोन अप्रूवल करदा ऐ ते किन्ना अप्रूवल करदा ऐ ते ओह् दुकान दे स्हाब कन्नै एरिया दे स्हाब कन्नै ते बिज़नेस दे स्हाब कन्नै दिक्खेआ जंदा ऐ ते बैंक उस तरीकै दा दिखदा ऐ ते तरीके दा बैंक दिक्खियै ते अग्गै लोन दिंदा ऐ ते फ्ही जेल्लै लोन अप्रूवल होने दे बाद जेल्लै अस दुकान च समान भरने आं ते दुकान जेल्लै भरी जंदी ऐ ते भी ओह्दे बाद बिच बैंक आहनियै दिखदा ऐ ते फोटो लैंदा ऐ कि दुकान भरियै ते भी उस टाईम दुकान दी सेल होंदी ऐ ते ओह् सेल दुकान दा इक्क करंट ओह् अकांऊट खुल्लेआ जंदा ऐ करंट अकाऊंट दे बिच जेल्लै सेल जमां होंदी ऐ ते भी ओह् बैंक दि ऐ ते ओह् बैंक ओह्दे चा किस्त अपनी म्हीनै म्हीनै उस लोन दी कटदा जंदा ऐ ते इंया गै बिज़नेस अग्गै चलदा जंदा ऐ ते ते तरक्की होंदी ते असें होर बी लोग अपने इस आस पास दिक्खे न जेह्ड़े बिज़नेस लोन लैंदे न जां कोई जां कोई गाय बच्छुएं दा लोन लैंदा ऐ जां कोई जमीन दा लोन लैंदा ऐ ते इस कारण लोन लैने दा जेह्ड़ा तरीका ते लोन कोई बी लेई सकदा जेह्का अच्छा आदमी बापस देने दा दम रक्खदा ऐ ते दिक्खो जी जेल्लै लोन लैंदे ओ ते फ्ही मुकाना बी पौंदा ऐ ते अगर कुसै दा अच्छा बिज़नेस चला दा ठीक कम्म चला दा ते उस लोन गी लैना चाहिदा ते कम्म गी अग्गें बधाना बी चाहिदा ते अग्गें कम्म बधाने दा मतलब एह् होंदा ऐ कि बंदे दा रोजगार बधी जंदा ऐ दुगुनी औंदन होई जंदी ऐ ते दुगुनी औंदन ते तरक्की होई जंदी ऐ ते लोन दा फायदा होंदा ते इंया गै अस असें ई बैंक लोन दिंदा ऐ ते बैंक दा इक्क विश्वास बनी जंदा ऐ ते भी जेल्लै अस अपना पराना लोन मकाइयै ते भी इक्क कोई नमां लोन बी लेई सकदे ते जादै लोन बढ़ानै आस्तै ते बिज़नेस गी अग्गै बधाने आस्तै ते अस जादा बी लोन लेई सकदे आं ते उस कारण ते ओह् मैटर करदा ऐ अपने उप्पर की तुस किन्ना गै अपने बिज़नेस गी लेइयै अग्गें जाना चाहंदे ओ ते किन्ना थुआढ़ा बिज़नेस चला दा ऐ ते इक्क दिन दी ते किन्नी औंदन ऐ ते ओह्दा जोड़ियै दिक्खेआ जा ते म्हीनै दी किन्नी औंदन ऐ ते ओह्दे कारण जेह्ड़ा दुकानदार ऐ ओह् दिखदा ऐ ते ओह् बी ओह् दुकानदार ओह्दे पर दिक्खियै ते ओह् लोन गी होर बधांदा ऐ ते जि''यां जियां ते जियां जियां बैंक गी विश्वास बनदा जंदा ऐ ते उआं उआं ते खत्म कराइयै ते बंदा होर होर लोन लेई सकदा ऐ ते अपने बिज़नेस गी अग्गै बधाई सकदा ऐ ते साढ़े इस ग्रांऽ दे बिच दिक्खेआ जा ते बत्हेरे लोक न जिनें बिज़नेस दे लोन लैते दे न गाय बच्छुऐं दे लोन लैते दे ते किस किस चीज़ दे लोन लैते दे अच्छे मुकाए ते अच्छे चला दे न ते इस कारण लोन लैना चाहिदा ऐ ते जियां नर्सरी पर मेरे ब्रदर साह्ब नै लोन लैता ते पैह्लें उंदा निक्का कम्म हा ते भी उ'नें दौ साल बाद जि'यां छोटा लोन लैते दा जि'यां ते पंजाह् ज्हार दा लोन होऐ ओह् मुकाया ऐ ते ओह्दे मुक्काने दे बाद उनें बड्डा लोन लैता ऐ ते अज्ज उंदी नर्सरी जेह्ड़ी ऐ ते ओह् बड़ी अग्गें पुज्जी दी ऐ ते अच्छा कम्म चला दा ऐ ते इस कारण पर लोन लैने दा जेह्ड़ा तरीका होंदा ऐ ते ओह् जां बिज़नेस लोन होइया ते जां केसीसी लोन होइया ते जां कोई जमीन दा लोन होइया ते इस कारण लोन लैना ते जेह्ड़ा मन्नेआ जंदा ऐ ते लोन लैने आस्तै अस बैंक मैनेजर गी रिकवेस्ट करने आं ते की साढ़ा पराना बिज़नेस ऐ ते होर छोडा बिज़नेस ऐ ते उसी अस अग्गै लैना चाह्न्ने आं ते अग्गै बधाना चाह्न्ने आं